बे जोंनि जायगायाव आबाद मावनानै जोंहा जाग्रा जोंनि गामियाव दैलाङाव माइ गायो माइ गायो ओमफ्राय फाथो आबाद मावो दैज्लां बोथोराव आसु फाथो आबाद मावनानै जायो जोङो आरो मेसें बोथोराव मेसेंनि फोरला गायो माबा लाफा फोयो आलु गायो कबि गायो अल गायो बिखौ जोङो फानो आबाद मावनानै बिखौनो जायो लाफा मैगं फानहैयो हाथायाव बेजोंनो जों फाननानै जोङो बेखौनो जायो बेसर बेसर फोयो बेसरखौबो माने बेसरखौ फोनानै थाव फेरेदो थाव फेरेदनानै जायो बेसरखौबो जोङो ओमफ्राय फुल कबिफोरखौ गायो टमेथ' गायो गाजर सबाय बिमाफोरखौबो गायनानै फाननानै जायो जों गासैबो आबादारि मावनायनि बेसर फाथोखौबो दानो फाथोखौबो दाननानै सोमो दैयाव सोमनानै आरो सुहैनोसै सुनानै आरो फोरानबावो फोराननानैसो हाथायाव लाङो हाथायाव लांनानै बेखौनो फाननानै जोङो माइ माइरं लाबोनानै बिखौ किसथि बिजोंनो फिसा फिसौ मावनानै जायो आरखि जों बिखौनो आलु बोथोरावबो आलु चिजोन आलुखौ गायनानै आलु गायबाय आरो लाय लाफा बिसोरखौ फोजोबनानै गासैबो हाथायाव लाङो हाथायनिफ्राय लांनानै जोङो मावनानै बिखौनो जायो मैगं सामब्राम पियास गायो लाय फोयो पियास फोयो गाजर फोयो गाजरखौबो फोयो आरो कप हाथायनिफ्राय बेगर लायनानै फोग्रोयो फोग्रोनानै ओमफ्राय उनाव जावै फिनो गाजरखौ आरो दुन्दिया बेगरखौबो सोमो दैयाव सोमनानै सोमनानै एवनानै आरो बिखौबो फोबाय फोनानै बे दुन्दियाखौ फानहैयो आरो जों हाथायाव ओमफ्राय मोनसे जिनिस दंबावो माबा